हम लोग कार द्वारा बैंगलोर जा रहे थे रास्ते में काफ़ी ओवरब्रिज बन रहे इस समय रास्ते में जगह जगह भीड़ भी थी काफ़ी समय लग रहा था सड़क की रिपेयारिंग भी चल रही थी उनके गड्ढे भी भरे जा रहे थे और काफ़ी उसमें प्रदूषण भी फ़ैल रहा था और प्रदूषण से हम लोगों को खाँसी भी आने लगी थी सर्दी जुखाम भी हो गया था और दवाई लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े आगे जब जा कर देखा तो वहाँ फिर बारिश होने लगी बारिश होने पर हम लोगों को काफ़ी समय लग रहा था वहाँ पहुँचने में और काफ़ी समस्या आ रही थी गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे हम लोग फिर बैंग बैंगलोर पहुँचने में काफ़ी समय लग रहा था और दिक्कत भी बहोत हो रही थी गाड़ी चलाने में फिर इसके बाद जो है जब आगे बढ़ते बढ़ते मतलब काफ़ी भीड़ काफ़ी भीड़ भीड़ भी काफ़ी हो रही थी और उस भीड़ को भीड़ को क्रॉस करने में भी हमको समय लग रहा था काफ़ी समय बाद हम लोग वहाँ पहुँच पाए बैंगलोर पहुँच पाए थे